नमस्ते जी जि'यां कि हुन क्वेश्चन आया भला तोआड़ी हाबीज ते इंटरेस्ट केह् केह् ऐ कम्म काज कोला बाह्र बैसे ते मैं बेल्ली गै बंदी ऐं पर मेरा कम्म काज पढ़ी लैनी होन्नी थोह्ड़ा मता ते मेरी हाबीज ऐं ते मिगी नच्चना त्रप्पना बड़ा शैल लगदा ते सत्संग सुनना बी बड़ा शैल लगदा ते एह् जेह्ड़ा हरे कृश्णा हरे रामा आह्ला सत्संग होंदा ना ओह् बी मिकी सुनना शैल लगदा ते इ'यां मिकी ना नच्चना ते बड़ा गै पसंद ऐ ना कुछ कम्म होए अस डोगरी गाने लाने ते नच्चने त्रप्पने रौह्ने ते त्रप्पी त्रुप्पियै ओह् करदे रौह्ने ते फिर ओह्दे बाद नच्चना त्रप्पना इद्धर जाना उद्धर गाना गाने गाने सुनने दा शौक ऐ इ'यां मेरा फट्टे दा ढोल गै ते गाना निं मैं करनी होन्नी गानी होन्नी पर मैं सुनी लैनी होन्नी ते नच्ची ते मैं हर इक गाने पर लैन्नी होन्नी नां नच्चने गी ते मैं कोई मुकाबला निं फिर ओह्दे बाद नच्चना त्रप्पना ते नच्चना त्रप्पना फिर ओह्दे बाद अस घुम्मन फिरन बी चली गै जन्ने होन्ने घुम्मना बी मिगी ना बड़ा गै शैल लगदा घुम्मना खाना पीना स्होना स्होने दा ते कोई लाजवाब गै निं ना मैं ते बारां बारां घैंटे सेई लैन्नी होन्नी ना जि'यां कोई बेहोशी दे ओह् खाद्धे दे होंदे कैप्सूल लैते दे होंदे नींदर इन्नी नींदर ऐ ना इन्ना आलस ऐ मेरी इक हाबी नींदर बी ऐ ते फिर उट्ठे उट्ठे ते धोता मूंह् ते फिरी जां फोन आई जंदे स्हेलड़ें सहुलड़ें दे स्हेलड़ें सहुलड़ें दे फोन आई जंदे स्हेलियें दे ते फिर उं'दे कन्नै सोई उट्ठियै ते घुम्मन चली जाना ते मम्मी बोलदी रौंह्दी कम्म करने च मिकी पेई जंदी मौत ते फिर चली जाना स्कूटियां चुटनिआं स्कूटियां स्कूटियां चुटनिआं ते फिर खाने मोमोस ते बर्गर ते खाना ते फिर ते इ'यां लगदा खाने बगैर जिंगदी गै निम ऐ सकून गै मेरा फास्ट फूड च ऐ बड़ा खन्नी होन्नी खाई खाई मुहां च दाने त्रप्पड़ होए दे पर खाना पीना निं छड्डना ते फिर नच्चना हून जि'यां अस बाह्र मैं गेई टूरें शूरें पर गै रौंह्दी ही ते उद्धर नच्चना डोगरी डांस हे उं'दे ते मैं सारें कोला अग्गें भाई मैं नच्चना गै नच्चना डोगरी गाने पर ते नच्ची नुचियै फिर ओह्दे बाद नच्चना ते फिर नच्चना ते बस फिर खाना पीना स्होना ते फिर एक्सरसाइज दौड़ लानी रनिंग करनी ते फिर मैं ओह् बी कीते दा बोटिंग याट मैं उद्धर गेदी ही चिल्का ते उद्धर बोटिंग कीती ही ते मिकी बोटिंग करना बी बड़ी पसंद ऐ मैं बड़ी बोटिंग बी कीती दी ऐ अपनी ऐन्न सी सी च रेहियै बड़ा गै मजा आंदा सेलिंग करदे बड़ा मजा आंदा स्विम्मिंग बी मैं डैड स्वीम्मर ही इ'यां आंदी ही पर इ'यां निक्की मुटी आई जन्दी ही पर बोटिंग ते मिकी बड़ी आंदी ना अस बड़ा मजा कीते दा बड़ा मानसर जाना बोटिंग करनी हां हां हां स्हेलियें च बैठियै गासिप्स मारनी कुदरां दियां छड्डनियां कुदरां दी छड्डनियां ते फिर ओह्दे बाद ओह्दे बाद होर केह् ही सनां मैं तुआनू अपनी हाबीज मिकी ना घुम्मना बड़ा पसंद ऐ मतलब कि इ'यां ट्रैन च बैठियै गाने सुनदे इ'यां खोई जाना वाक करना बड़ा पसंद ऐ इ'यां पार्क च जाइयै चक्कर लाई लैने होर सारे कोला स्हेई हाबी ते मेरी झुल्ले लैना ना मैं झुल्ला बड़ा लैनी होन्नी झुल्ले झुल्ले मैं इन्ने लैनी होन्नी झुल्ला झुल्ला झुल्ला झुल्ले लैना ते मिकी बड़ा गै पसंद ना ते इ'यां बच्चे आंह्गर नच्चना त्रप्पना मेरियां इ'यै हाबियां न इ'यां बच्चें आंह्गर नच्ची लैना त्रप्पी लैना ते फिर ओह्दे बाद बस नच्चियै त्रप्पियै ते पढ़ने च मिकी नकारी ऐ मैं पढ़ने च मौत पौंदी मिकी पढ़ने च ते बाकी कम्में च मैं खरी ऐं इ'यां एक्टिंग कराई लाओ मेरे कोला जेह्दी मर्जी बुड्ढे आह्ले नचाई लाओ ओह् करी लाओ फलान करी लाओ ढीन करी लाओ ते फिर ठीक ऐ हून ओके